दिक्खो जी अगर जे में तुसें प्लान दी गल्ल करना चाह्ं जेह्ड़ा मतलब की मुश्किल विंटर बिच जां समर बिच मुश्किल होंदा जे निम्बू दी गल्ल करचै निम्बू इक विंटर बिच ना बड़ा गै मुश्किल होंदा क्योंकि विंटर बिच ओह बचाना जिसलै साढ़े बरफ पौंदी ना ओह् बड़ा गै मुश्कल होंदा बचाना अस बरफ थमां बचाई निं सकदे क्योंकि बरफ इक पाला होंदा ना बरफ इ'यां पाला टाइप पौंदा पाला पौने कारण ओह् जादै गै ओह् भ'ज्जी जंदा ओह् ग्रोथ गै निं होंदी नुहाड़ी ओह् ग्रोथ कुत्थुआं होनी जेल्लै पाला पौग उस भ'ज्जी जाना ऐ इस कारण तां गै बड़ा मुश्कल होंदा जेह्का निम्बुआ बूह्टा बचाना साढ़े ग्रांऽ दे लोकें आस्तै